देखियौ हमसभ जे लत्ती फत्ती लगबै छियै तऽ लत्ती जे लगेलहुँ ओहिके से बीआ आनि कऽ बजारसँ बीआ कीनि कऽ अनलहुँ रोपलहुँ बीआ कऽ रोपलहुँ तऽ ओकरा की कयलहुँ जे ओ गाछके पोसलहुँ ओहिमे गरम पानि नहि देलहुँ कीड़ी मकोड़ी काटय दुआरे लोकसँ दबाइयो दऽ दै छै जे कीड़ी आओर नहि काटि देतै कीड़ा काटि दै छै तऽ गाछके पोसलहुँ बढ़िआँसँ ओ गाछ भेल नमहर भेल लत्ती भेल चारपर मे भेल कुमहर भेल जेनाकि कुमहर भेल जेनाकि कदीमा भेल जेनाकि सजमनि भेल ऊपर गेल जेनाकि करैला भेल तऽ ईसभ जे ऊपर भेल मोन होइ छै तऽ खीरो लोक लगाए दै छै सभचीज लगेलक तऽ ओ ओहिमे बढ़िआँसँ ओकरा फड़ल नहि तऽ दबाइओ देलक फड़यवला दबाइओ देलक फड़यवला अकरा दबाइ देलक तऽ ओ फड़ल गोटे एहन होइत छै जे खरापो भऽ जाइत छै पानि देलक कोनो अथीवला पड़ि गेल यदि तऽ ओ अथिओ कए देलक जे सुखाइओ गेल गाछ तऽ नहि भेल तऽ ताहि दुआरे लोक ओकरा पानि देलक बढ़िआँसऽ रखलक ओकरा लगेलक ओहिमे लस्की लगाए कऽ ओकरा चारपर लोक चढ़बैए बढ़िआँसँ लोक लगबैए मचान दए कऽ दै छै लटकौआ रहै छै तऽ बड़ बढ़िआँ फड़ै छै लटकौआसभ बड़ सुन्दर सगरे देखैत छियै लटकल फटकल सगरे फड़ैत रहै छै डेढ़िआपर मे फड़ैत छै कतेक लोक छप्परोपर मे लगाए देलक कतेक आदमी तऽ छप्परोपर फड़ैत छै बढ़िआँ फड़ल ओकरा बढ़िआँ फड़ैत छै ओ लत्ती फत्ती बढ़िआँ भेल कुमहर कदीमा सजमनि खीरा स् अथी भेल अहाँके से करैला सभचीज सभ रङ्गके सब्जी भेल लोक लगेलक ईसभ कयलक लगेलक लोक बेचलक एना कयलक बाजारसँ लोक आनलक खरीद कऽ तऽ लोक एनाही बेचैए करैए सभटा लगबैए बड़ बढ़िआँ होइत छै फड़ैत छै फड़यके रहल तऽ बड्ड फड़ल नहि एना फड़ल तऽ फड़यवला आब एगो दबाइओ चललै हन दबाइओसभ दूर जायत दोकानमे बाजारमे जायत तऽ दू रङ्गके दबाइ देत एक मुन्ना दबाइ देत एक एक मुन्नाके आ एक लोटा पानि देत एक मुन्ना ओ दबाइ दियौ एक लोटा ओ पानि दियौ आ दुनू जे एक मुन्ना ओ दबाइ दए कऽ आ एक मुन्ना ओ दबाइ दए कऽ घोरि दियौ पानिमे आ पानिमे घोरि कऽ नारके कुच्ची बनाए लिअ कुच्ची बनाए कऽ सप्लाइ ओकरा कए दिऔ लत्तीपर मे से सभ बतिआसभ धरत बतिआसभ टिकत सड़ि जाइत छै खराब भऽ जाइत छै बतिआसभ नहि टिकलै तऽ ओसभ ओहिमे देलक तऽ ओ टिकैत छै ओ बतिआसभ बढ़िआँ भेल फड़ल फल अपन बेचलक बहुत खाय भेल अपन खयलक बेचलक सभ फल फूल भेल अपन अथी कयलक जेनाकि आइ नेबो रोपि लिअ तऽ नेबो लगाए लिअ नेबो भेल जेनाकि उएह अथी कटहर लगाए लिअ कटहर भेल जेनाकि पपीता लगाए लिअ पपीता हएत लताम लगाए लिअ अमरुद लगाए लिअ ओहोसभ लोकके होइत छै फल फूल ओहोसभ लोक लगेलक गिरहत लोकके की छियै इएहसभ लगेलक खयलक पीलक सभ अपन अथी रहल ताहिके दुआरे ने